ہندوستانی تفریحی صنعت نے گذشتہ برسوں میں بہت ترقی کی ہے ملک کی تفریحی کے کچھ مقبول مقبول ترین شکلیں ایسی ہیں کہ کام طورعام طور پر پکنک منانے نکل جاتے ہیں جب لوگوں کو کے پاس چھٹی ہوتی ہے تو بچوں کے ساتھ ریسٹورینٹ وغیرہ نکل جاتے ہیں یا شاپنگ مالس جاتے ہیں کچھ شاپنگ وغیرہ کر لیتے ہیں ان کا وقت بھی گذر جاتا ہے اور تفریح بھی ہوجاتی ہے اس کے علاوہ لوگ موویز دیکھنے کے لیے نکل جاتے ہیں اس کے علاوہ نکل جاتے ہیں سنیما گھروں میں عام طور پر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں یا کبھی لمبی چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو دور دراز شہروں میں جو بہت خوبصورت شہر ہیں جیسے کہ کشمیر نینیتال شملہ وغیرہ لوگ نکل جایا کرتے ہیں اور وہاں وہ تفریحاََ وقت گزارتے ہیں کیوں کہ تفریح سے آدمی کا مائنڈ فریش ہوتا ہے اور لوگوں کو آگے کام کرنے میں مزہ بھی ملتا ہے